جی ہم اپنے کمیونٹی کے ثقافت میں کھیلوں کے کردار کو بیان کر سکتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی اور ثقافت میں کھیلوں کا کردار بہت اہم ہے کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ صحت مند زندگی کی علامت بھی ہے کھیل سے بہت سارے فائدے انسان کو فراہم ہوتے ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں جیسے کرکٹ کبڈی ہاکی اور فٹ بال یہ سب کھیل بہت مقبول ہیں اور اس سے ہمیں ورجش بھی ملتی ہے جیسے کہ لوگ صبح شام کھیل کے میدان میں ورجش اور کھیل کھیلنے جاتے ہیں کھیل ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتے بھی ہیں اور اتحاد کو فروغ بھی دیتے ہیں ویسے گاؤں میں میلوں کے دوران روایتی کھیل جیسے کہ کشتی کی جاتی ہے یہ کھیل تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور نوجوانوں کو اپنی جروں سے جوڑتے ہیں اور بجرگ بھی ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور نئی نسل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ویسے کھیل سے نظم و ضبد ٹیم ورک اور صبر سکھایا جاتا ہے اور اس کا اسکول کالجوں میں بھی کھیلوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کھیلوں سے نوجوان منشیات جیسے برے اثرات سے دور رہتے ہیں کھیل مقامی پہچان اور فخر کا باعث بنتے ہیں یوں کھیل ہماری ثخافت کا اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں آج کے دور میں